देखिए हम एक रेसोडेंट या होटल से आपके होटल से हम आज आज चिकन बिरयानी मंगाए थे जो आपका जो डिलीवरी बॉय है जो अभी तक दे नहीं गया है अभी हमारे मेहमान जो आए हैं वह घर से चले जाएँगे तो मैं आपसे कहता हूँ कि जल्द से जल्द डिलीवरी बॉय से मेरा जो आर्डर किया हुआ समान है उसे जल्द से जल्द पहुँचाए नहीं तो मेरा मेहमान जो है वापस चला जाएगा और ऐसी स्थिति में मैं आपको पर एक्शन लूँगा आप जल्द से जल्द डिलीवरी बॉय के द्वारा इस हमारे जो आर्डर किया गया सामान है उसे जल्द से जल्द पहुँचवाएं